ऐसा है की हमें पाँच लोगों का खाना चाहिए तो क्या आपको यहाँ व्यवस्था हो जाएगी इसकी तो यहाँ पर मतलब कि शाकाहारी ही चाहिए था ना तो क्या क्या है आप में शाकाहारी में ऐसा है कि आप पनीर की सब्ज़ी कर दीजिएगा मटर आलू पनीर की सब्ज़ी और सादी पूड़ियाँ कर दीजिए और मीठा में आपके यहाँ गुलाब जामुन है हाँ तो गलाब जामुल दो दो पीस पाँच लोगों को कर दीजिएगा और यह कब तक बन जाएगा खाना अच्छा तो एक घंटे में हो जाए तो मतलब आपके यहाँ खाना मतलब शुद्ध सब मतलब मांसाहारी ही बनता है कि सिर्फ़ शाकाहारी अच्छा यहाँ पर तो वेज उतनी सी भीड़ मुझे दिख नहीं रही है तो खाली है तो इसलिए पूछ रहे हैं कि यहाँ पर सब ठीक ठाक रहता है व्यवस्था अच्छा अच्छा तो यहाँ खाना के बाद थोड़ा सा चाय या कॉफी वह मिल जाएगा अच्छा अच्छा ठीक है तो आपके यहाँ का क्या बाहर भी बुकिंग जाता है खाने का हमारा लम्बा सफ़र है तो जैसे की इसलिए पूछ रहे हैं कि हम थोड़ा खाना पैक कराके भी ले जाएँगे तो खाना आपका ठीक ठाक एक घंटा दो घंटा रह सकता है खराब तो नहीं ना होगा अच्छा ठीक है तो और और क्या है मतलब मिठाई में और गुलाब जामुन है और अच्छा अच्छा ऐसा है कि रास्ते में तो गीला चीज़ लेकर जा नहीं सकते हैं तो हमारे लिए कम से कम बूंदी के लड्डू है आप के यहाँ तो बूंदी के लड्डू दो किलो पैक करवा दीजिएगा हम बाद में उसको ले जाएँगे